मूंखे वीज़ा लाइ इंकम टैक्स स्टेटमेंट जी ज़रूरत आहे इंकम टैक्स स्टेटमेंट जी कॉपी लाइ मां पहिरें इंकम टैक्स जी साइट ते वेंदुमि ऐं उतां इंकम टैक्स स्टेटमेंट खे डाउनलोड करण जी कोशिशि कंदुमि अगरि इंकम टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड न थियो त मां हेल्प कॉर्नर ते वेंदुमि ऐं उतां सॼो तरीक़ो सम्झी इंकम टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड कंदुमि ऐं वीज़ा ऑफ़िस में जमा कंदुमि